جب میری عمر آٹھ یا دس سال کی تھی تو میں اپنے آس پاس یا محلے کے لڑکوں کو دیکھتا تھا کہ وہ کالج یونیورسٹی مکتب یا مسجد میں جاتے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں انہیں پڑھتا دیکھ مجھے بھی یہ شوق ہوا کہ میں بھی یہ تعلیم حاصل کروں اور پھر میں نے اپنے والد سے والدین سے درخواست کی کہ میرا کسی مدرسے یا مکتب میں داخلہ کرا دیا جائے لہذا میرے والد نے پاس کے ایک قریبی ایک مکتب میں میرا داخلہ کرا دیا وہاں ایک قاری صاحب بہت سنجیدہ مزاج اور مخلص ملے جنہوں نے ہم پر خوب محنت کی اور ہم میرے ذوق کو پہچان لیا انہوں نے اور مجھ پر خوب محنت کی اور میں بھی خوب محنت سے وہاں پڑھنے لگا وہاں ابتدائی تعلیم حاصل کی عصری اور دینی دونوں تعلیم حاصل کیں پھر مزید دیکھا کہ کچھ ساتھی کچھ طلبہ قرآن پاک کو مکمل حفظ یاد کر لیتے ہیں زبانی یاد کر لیتے ہیں انہیں دیکھ کے مجھے بہت تعجب ہوا میں نے کہا ایک انسان اتنی بڑی کتاب کیسے یاد کر سکتا ہے یہ کیسی ممکن ہے البتہ یہ ساری چیزیں نظروں کے سامنے ہو رہا تھا تو یقین لامحالہ کرنا ہی پڑا کہ انسان کے لیے ممکن ہے امکانات سے باہر نہیں ہے میں نے بھی پھر ٹھان لی کہ اب مجھے بھی حافظِ قرآن بننا ہے قرآن کو مکمل یاد کرنا ہے اور الحمدللہ پھر قرآن کی کو حفظ کرنے کے لیے گاؤں سے دور بلکہ اپنے شعبہ بہار سے دور دہلی کے علاقے میں آیا پھر دہلی سے بھی راجستھان جانا ہوا پھر ہوا جا کر کچھ کسی ادارے کے اندر تعلیم حاصل کرنے لگا مسجد میں اور وہاں تعلیم میری چلتی رہی اور وہاں خوب ذوق شوق سے پڑھنے لگا حتیٰ کہ وہاں میرا حفظِ قرآن مکمل ہو گیا اور حفظ اور حفظِ قرآن مکمل کرنے کے بعد مزید ایک سال لگا کر قرآن کو خوب ازبر کیا اور مجھے بھی الحمدللہ قرآن مکمل یاد ہو گیا پھر اس کے بعد ایک شوق یہ ہوا کہ میں ایک بہترین عالمِ دین بنوں جو جسے دنیا کی بھی اچھی جانکاری ہو نالج ہو اور دین اور آخرت کی بھی خوب ساری اسے جانکاری ہو اور ان ساری چیزوں سے وہ اپنی لائف کو میں اپنی لائف کو خوشگوار اور راحت آمیز بنا سکوں اس کے لیے میں نے خوب محنت کی اور مخلص اساتذہ کا سہارا لیا اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے بہترین اور ماہر اور مخلص اساتذہ کرام مجھے ملے میں نے ان سے خوب استفادہ کیا اور مجھے خوب ہی فائدہ ہوا اور یہ سلسلہ چلتا رہا الحمدللہ آج میں اب میں عالم کا کورس مکمل کرنے والا ہوں